पहिरियों जो जेको ज़मानो हूंदो हुयो उणिवीह सौ जो उन में असां छा कंदा हुयासि आसे पासे गांवनि में खूह हूंदा हुया ऐं हुन में असां बाल्टी विझी करे हुन में नोड़ी लटकाए करे बाल्टी खूअ में उछालींदा हुयासीं ऐं हुन मां खीचे खीचे असां पाणी कढंदा हुयासीं हो बि सुठो हुयो पर हुन में जामु सारी महिनत लॻंदी ऐं कंहिं टाइम ते पाणी बि हेठि थी वेंदो हुयो त हिन करे हाणे जेको आहे न असामें इलेक्ट्रिक मोटरूं निकितियूं आहिनि ऐं हाणे जूं जेके इलेक्ट्रिक मोटरूं आहिनि हुओ असांखे जामु सारी सुविधाऊं ॾियनि थियूं ऐं हर हिकु घर में हाणे गांवनि में बि हीअ मोटरूं लॻलि आहिनि जेकॾहिं असांखे कुझु बि दुविधा थिए थी हुन ते त असां हुअ इलेक्ट्रिक मोटरूं यूस करे हुनमें असां ख़ुशि आहियूं ऐं हुन में पाणी बि सुठो अचे थो ऐं असां हुन खे चङी तरह असां हुन में फ़िल्टर बि करे असां सघऊं था ऐं हुन में चङी तरह असांखे पाणी जी दिक़त बि काई नथी थिए ऐं असां खे खीचण जी काई महिनत बि नथी करणु घुरिजे